اترپر دیش ہندوستان کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے جس میں کہیں تو پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے لوگ بہت رہتے ہیں تو اس حساب سے الگ لگ محتلف سیاسی جماعت بھی بنتی ہیں سیاستی جماعتوں میں سماج وادی پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی عام آدمی پارٹی جیسی جیسی سیاست اور سیاسی جماعتیں شامل ہیں اگر بھارتیہ جنتا پارٹی کی بات کریں تو ان کا زیادہ دھیان ہندوؤں پر ان کے کلچر پر زیادہ رہتا ہے عام آدمی پارٹی کی بات کریں تو وہ ڈیولوپمینٹ پر ایجوکیشن پر پڑھائی کے مسئلوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں سماج وادی پارٹی بھی انہی سب چیزوں پر کافی زیادہ دھیان دیتی ہے اور بہوجن سماج وادی پارٹی جو ہے وہ نیچے طبقوں کے مسئلوں پر دھیان دیتی ہے اسی طریقے سے اور بھی ساری سیاسی سیاستی جماعتیں ہیں جو الگ الگ چیزوں پر الگ الگ مسئلوں پر کام کرتی ہیں